आंखौ माखासे गार्देनिं खालामनायनि हबिया हबि लाहोनाया जाहैबाय गोबाङानो जोङो दायो दानि समाव फिथाइ सामथाइफोरखौ बांसिन सुबुंफोरानो माखासे गुबुन हारिनिफ्राय बायनानैसो जायो मानोना जोङो बैफोरखौ न'वावनो गायनानै गार्देन खालामनानै लायोब्ला जों न'वावनो न'नि फिथाइफोरखौ जानो हायो जोङो बैफोराव जेबो मेडिसिन एबा मुलि होनाय बुस्तुफोरखौ मोनजाया न'वाव गायोब्ला जोङो फ्रेस एबा मोजां बुस्तुफोरखौ मोनजानो हायो बिनिखायनो आङो सानदों साननानै माखासे न'वावनो फिथाइ सामथाइनि गार्देनिं खालामनायनि हबि लादों मानोना जोङो न'वाव गायोब्ला नांगौ बायदि मोनजानो हायो जानो हायो जेरै मैगं थाइगङाबो जों न'वाव गायोब्ला न'नि बुस्तु न'नि मैगं थाइगंफोरखौ थाजायै जानो मोनजायो माखासे मेडिसिन होनाय बायनानै जायोब्ला मेडिसिन होनायफोरखौसो जोङो जानो मोनो बिनिखायनो गावनि देहानि मोजांनि थाखाय जोङो माखासे न'वावनो गार्देनिं खालायनानै लायोब्ला मोजां जानायनि थाखायबो एबा जोंनि मिथिंगानि बिफां लाइफां फोराबो मोजां थायो न'वाव माखासे बिफां लाइफांफोर गायनानै लायोब्ला बिनि थाखायनो आङो थुलुंगानाय मोननानै माखासे साननानै आंनि गोसोआव थुलुंगाखांनाय मोननानै आङो न'वावहाय फिथाइ सामथाइनि गार्देनिं एबा बिबारनि गार्देनिं खालायनायखौ जादों